हेलो मैम नमस्कार जी मुझे ना एक गोल्ड लोन का खाता खुलवाना है मेरे पास पाँच किलो गोल्ड रखा सोना रखा हुआ है तो इसपे थोड़ी डीटेल चाहिए थी कैसे क्या आप बता सकते हैं मेरे को जी मैम मैं पाँच साल तक का करवाना चाहती हूँ जी तो किश्त कैसे क्या आएगी जी मैम तो खाता खुलवा सकते खुल सकता है जी मैम धन्यवाद मैं कल आ कर खुलवा लूँगी जी बिल्कुल